जी हाँ शिक्षित लोग अच्छी तरह से इस वजह से पेश आते हें क्योंकि वो अच्छा बुरा समझते हैं इतना वो समझ लेते हें कब किस से किस लहजे में बात करनी है क्योंकि देखिए कैसा भी पेड़ हो आंधी चल रही है ज़्यादा मतलब तन के खड़ा हुआ पेड़ हवा से उड़ जाता है आंधी से उड़ जाता है मगर जो थोड़ा सा झुक जाता है वो कभी पेड़ गिरता नहीं है आंधी से उड़ता नहीं है उखड़ता नहीं है इसीलिए नम्रता जरूरी है और नम्रता शिक्षित होने से आती है पोलाइटनेस नम्रता शिक्षित होने से आती है और जब शिक्षित है तो आदमी भला बुरा समझता है अच्छा बुरा समझता है अच्छे बुरे के हिसाब से सोचता है समझता है उसी हिसाब से आगे बढ़ता है उसी हिसाब से उसी लहजे में लोगों से बात करता है सामने वाले को सम्मान दोगे तो सामने वाला आपको सम्मान देगा अगर आप सम्मान कि भावना रखते हैं तो स्वाभाविक है आपको आज सम्मान कोई नहीं खराब करेगा आपके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुँचाएगा धन्यवाद